रोल मॉडलमे हमर विद्यापतिए मतलब अइ रोल मॉडल हुनकर जे छै हम सेम टु सेम रोल बहुत किछु उतारि लै छिए हुनकर जे छै हुनकर मतलब जे भी ओ लिखै छथिन हुनकर लिखलकाके हम टु कॉपी सब कए लै छिए हुनकर जे छै मेन मेन पौइन्ट उठाके हम फेर हम अपना खुदसँ लिखयके कोशिश करै छी एक दू बार जइसे ही लिखै छिए सेम टु सेम हुनकर जे हम लिख लै छिए रोल मॉडलमे तऽ विद्यापति मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब व्यक्ति अइ जे हुनकर जे छै रोल मॉडल जे छै बहुत ही मतलब किओ भी साधारण व्यक्ति छै लिख सकैए उतारि सकैए हुनकर रोल मॉडल जे छै बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िआँ छै से किओ भी कऽ सकैए आरामसँ कोनो दिक्कत नहि छै हुनकर जे छै लिखम लिखावट जे छै बहुत ही स्पष्ट छै आओर शुद्धिकरण हुनकर लिखावटमे बहुत छै कोनो भी मिलावट भाषा नहि छै हुनकर जे छै बहुत एहन छै अवधी लिपिमे भी लिखल छै बहुत ही मतलब बढ़िआँसँ लिखल छै जे सेम टु सेम रोल कोनो भी व्यक्ति कऽ कऽ लिख सकैए लेकिन हम तऽ हुनकर जे लिखल छै सेम टू सेम लिख लै छी पहिने हमरा दिक्कत होइत रहै लिखैमे लेकिन आब जे अइ कोनो दिक्कत नहि होइए हुनकर जे लिखल सेम टु सेम हम उतारि लै छी कॉपीमे ओ सेम टु सेम लिख लै छिए आओर दिक्कत हमरा कोनो ई नहि होइए पहिने दिक्कत होइत रहै लेकिन आब जे छै कोनो दिक्कत नहि होइए हुनकर रोल मॉडल जे छै हम सेम टु सेम कऽ लै छी